हेलौ ओ माबा मा होनो अरायथा मोन नामा नोंथाङा औ इलेकत्रिसियान औ तारमाने आंनो नोंथांखौ नांगौ जादोंमोन औ माने ओ न' वेरिं खालामनो रुमा मोनब्रैमोन ओ बेवहाय लाइट मोन्नै थागोन फांखा मोनसे थागोन लोगोसे इनभार्तार जयन होनांगौ आरो ओमफ्राय ओम दा बेखौ नोंथाङा खालामोब्ला बेसेसो लागोन औ मोनब्रै लाइट मोन्नै औ लाइन लाइटा औ औ औ रुम मोनसेयाव ओमफ्राय खामसालियाव थागोन मोन्नै ओं गेतजों ओरैजाय दरखं मोखांजों ओ गामिया थिथागुरि औ औ बाजेता आंथ' बाराद्राय जिबा रोजाल' दोनदोंमोन आं जिबा रोजा हागोन ना ओ मा इसे थांनाय बोसोराव जोंहानि न' खाथियावनो बानायदोंमोन नालाय किन्तु रुम मोनथामल' बिथांनिया जिनै रोजाल' लादों बेखायनो आं मोनसे बाराखाय नोंथांनो जिबा रोजा होनाय जादों माने बेखौ नायनानैसो औ बेखौ नायनानैसो आंबो इसे होनाय जादों नालाय नोंथांनो बेखायनो अन्नानै हायोब्ला बिसेसोनि हागोन ना हाया औ औ ओ जागोन दे ओमफ्राय सानबैसेजों हागोन बायदि मोनब्रै औ औ औ सान्नै ओम नोंथांआ जेसे हायो इसे थाब बानायनांगोन मानो होनोबा इसे ओ न' थाफैनांगौनि गोनांथि जादों नालाय भारा थाफैगोन बेखायनो दे दे दे बिदिब्ला नोंथांखौ नेनोसै औ औ दे दे होम्बालाय दे